तुमकां छंद म्हूण कितें कितें करूंक आवडटा आनी कित्याक तें सांगात छंद म्हळ्यार म्हाका खुबशें कितें करूंक आवडटा जशें की बरोवपाक वाचपाक अभिनय करपाक हातुंतल्यान सगळ्यांत मुखेल छंद म्हणटा तो म्हाजो अभिनय करप कित्याक म्हळ्यार ल्हानपणा पासुनूच म्हाका ती आवड आसली म्हणजे म्हजे मा बाबा बीन सांगताले की की हांव धाकटेपणांत अशेंच बडबडत रावतालें कोणाचोच किरदार घेतालें आनी उलयत रावतालें तर तेन्नाच्यानूच म्हाका एक ही अभिनय करपाची जी कला ती म्हाज्यान दिसून येली अशी म्हजी आवय म्हाका सांगताली तर धाकटेपणांतल्यानूच म्हाका अभिनय करपाक आवडटालें मागीर आमच्या गांवांत जीं नाटकां जातालीं तितूंत हांव सहभागी जातालें तर अशें जसो जसो टायम वेळ वचत गेलो तसो तशें म्हजें सहभागी जावपाचें प्रमाण लेगीत वाडत गेलें तर म्हाका ती उमेद येवपाक लागली मागीर म्हाका जें फुडें शाळेंत म्हाका जे शिक्षक मेळ्ळे तेंच्यांनी म्हाका खूब प्रोत्साहीत केलें आनी जी आवड जी आसली तेच्या अभिनया प्रती म्हजी वाडत गेली आनी फुडें फुडें अभिनयाच्या क्षेत्रांनूय हांवे खुबशीं हाडलीं आनी आजून पसून हांव त्या अभिनयाच्या क्षेत्रांत वावरत आसा